हम तऽ बेसी राजनीतिक दलक नेता सभके तऽ नहि जनै छी लेकिन अपना बिहारमे जेछै से आर जे डी भेलै बी जे पी भेलै तऽ इसभमे जेछै आब जेना आर जे डी इसभमे जेछै बी जे पी मे नरेन्द्र मोदी जी छथिन नरेन्द्र मोदी जी अपना देशके लेल बहुत बहुत काज केलखिन हैं आओर नीतीश कुमार भी अपना बिहारके लेल जेछै से बहुत काज केलखिन हैं इसभ जे छथिन से नीक मने नेताके रूपमे नीक बढ़िऑं छथिन आओर गाँवमे जेछै से मुखिया भऽ गेलखिन आओर उप मुखिया भऽ गेलखिन तऽ इसभ जे छथिन से हमरा सभके इलाकामे छथिन आओर हमरा सभके जखन कोनो काज लगैया तऽ ओ करै छथिन हर तरहसँ मदद करै छथिन हमरा सभके मुखिआ साहब भऽ गेलखिन उप मुखिआ भऽ गेलखिन तऽ हर कोनो तरहके जे कोनो काम भेल मुखिआसँ कोनो काम भेल उप मुखिआसँ कोनो काम भेल किछौ काज भेल तऽ ओसभ करै छथिन हमरा सभके मदद करै छथिन